अहाँ चप्पल जुत्ता बेचै छिए बेचै छिए कतेकमे बेचै छिए

आम आम पाँच नम्मरके एँ कतेकमे दै छिए नहि अपना लैके छै सओ रुपैआ पड़ि जेतै आओर जु आओर पुतौहुओलए लेबै हुँ चारि नम्मर चारि नम्मर कमबेस भऽ जेतै आआरे एगो हम कतेक तऽ लेबै हमे दाम बतैइऔ बढ़िआँसँ तब ने लेबै अरे नहि हइ नहि बेसी दस पाँच छोड़ि देबै इएहमे लऽ लेबै हँ हम बेटोलए लैके छै ओकरो दाम कहिऔ सब बिलाएल तिलाएल तैओ लेबै हमे तबसँ पाँच नम्मर लेबै सात नम्मर लेबै छओ नम्मर लेबै तीन नम्मर ठीक छिए हँ तीन नम्मर लेबै एगो छोट बच्चा छै ओकर सबसँ जीरोमे लेबै

हँ बतैइऔ हमहूँ कहब बच्चावला पचास रुपैआमे दऽ दिऔ आओर ओ सिआनवला सात नम्मर कहलहुँ से सौ रुपैआमे दऽ दिऔ आओर ओ पाँच पाँच नम्मर कहलहुँ से ओहो सौए रुपैआमे दऽ दिऔ आओर ओ तीन नम्मर कहलहुँ ओहो सत्तरि पचहत्तरिमे दऽ दिऔ हमे लऽ लेब लऽ लेब हमे दस गो लऽ लेब दस आदमी छिए लऽ लेब अब एकठाम लेबै हमहूँ तऽ तनिए कमबेस कऽ कऽ देबै तब ने दस गो जे लेबै तऽ कमबेस कऽ कऽ देबै तब ने लेबै ठीक छै तब राखू